हम सरिसव पाहीसँ अजित मिश्र बाजि रहल छी हमरा सबके पांँच गोटेके पूर्णिया जएबाक अछि दश तारीखके कतबा समय लागत हमरा सबके आ कते पाइ अहाँ लेब से कहू